हा मां त चंङीयूं ई लाइब्रेरियूं में विज़िट कयो आहे पर मुंहिंजे घर में त पर्सनल याने मुंहिंजी पंहिंजी लाइब्रेरी कोन्ह आहे पर मां सोचां थी अगरि मां लाइब्रेरी पंहिंजी चालू कंदमि त मां उनमें अलॻि अलॻि टाइप जा हिसा कंदमि जंहिंमें हर हिकु हिसे में मां अलॻि अलॻि लैंग्वेजिस जा बुक रखंदमि ऐं अलॻि अलॻि उमिरि जे हिसाब सां जेको बि अची करे उनमें पंहिंजे मोजुब पंहिंजे चाह जे हिसाब सां बुक खणी सघे थो जीअं बु॒ढो बा॒र जवानु सभु पंहिंजा तरीक़े सां बुक खणी सघंदा आहिनि जीअं बई नंढो कोई बा॒र अचे थो त हुनखे कोई कार्टून सां रिलेटेड या कुझु पिकिचरुनि सां रिलेटेड इनखे कोई बुक मिलंदो त उहो डि॒सी करे आरामु सां पढ़ंदो ऐं कंहिं कालेज स्टूडंट खे अगरि कंहिंखे पढ़ाईअ में तकलीफ़ु थिए थी या कोई बुक बा॒हिर नथो मिले या उहो पंहिंजे इच्छा पैसनि सां खरीद नथो करे सघे त त असां हुनखे बुक प्रोवाईड करे मां डे॒ई सघंदासीं जंहिंमें उहो थोरा डीं॒हंनि खां पोइ पढ़ी करे वापिसि रिटर्न डीं॒दो तीअं ॿिए खे कमु ईंदो ऐं अगरि कोई स्टूडंट हूअ बुकु पढ़ी करे अॻियां वधंदो त देश जो बि देश जो बि वाधारो थींदो इनकरे जे मां इन लाइब्रेरीअ में अलॻि अलॻि टाइप जा न्यूज पेपर याने अख़बारूं बि असां रखी सघंदा आहियूं जंहिंमें हर हिकु गा॒ल्हि जी नॅालेज मिलंदी